जय झूलेलाल बिजली असांजे लाइ ॾाढी ज़रूरत जी श शइ आहे असां हीअं किचन में कमु था कयूं असांखे मिक्सर हलाइणी आहे त असांखे लाइट जी ज़रूरत पवंदी आहे प्लस असां रोटी करणु महिल बि लाइट चालू कंदा आहियूं कपिड़नि धोपिजणु जंहिं महिल असांखे वॉशिंग मशीन जो यूस थींदो आहे उनजे बिना असां कपिड़ा न धोई सघंदा आहियूं त वॉशिंग मशीन चालू करण लाइ बि असांखे लाइट खपंदी आहे उन खां पोइ असां बाथरूम में बि लाइट जो यूस थींदो आहे इस्तेमालु कंदा आहियूं पाणी भरण जे लाइ असांखे मोटर चालू करणी पवंदी आहे टैंक में पाणी ख़तम थी वेंदो आहे त मोटर चालू कंदा आहियूं त मोटर बि मोटर बि बिजलीअ सां हलंदी आहे ऐं लाइटूं पंखा घर में एसियूं आहिनि एसिनि जे लाइ बि असांखे